हँ यौ नर्सरी छै नीमके गाछ लेबै आमे टा के गाछ एहिमे नहि छै नर्सरीमे जे छै फलके जे छै आ सब तरहके गाछ छै हम बतबै छी सब गाछके नाम आहाँके जे जे पसन्द होएत आहाँ लए लेबै

आमके गाछ छै बेलके गाछ छै कठहलके गाछ छै तकरबाद जामुनके गाछ छै तकरबाद जे छै कि कहै छै लीचीके गाछ छै सागवान छै महगनी छै आ तकरबाद आहाँ जे छै मतलब फल फूल जे छै तऽ फलके सब तरहके गाछ जे छै एहिमे कठहलके गाछ छै पपीताके गाछ छै आ कि कहै छै पपी पपी आ महगनी सागवान सबके गाछ छै मतलब पूरा अथी बाग महगनियोके आम कोन बरमसिया आम लेबै कि आओर कोनो आम लेबै ओ आहाँके लागत साठि टका कि कहै छै गाछ आमके माल अथी लेबै जे बरमसिया लेबै तऽ मालदह आ कलकतिया आर ईसब गाछ लेबै तऽ ईसब आहाँके लागत ईसब आहाँके जे छै अखन छोटके पौधा छै पचास टका पीस आहाँके लगा देबै महगनी आहाँके चालीस टका गोटा देब सागवान लेबै तऽ साठि टका गोटा होएत सुखि जाएत अएत तऽ ओकर रोपैके नियम आहाँके हम बता देब कि कहै छै केना रोपल जेतै

दए देब सबटा आहाँ जे छै गाछके आहाँ जे छै लगा कऽ देखबै फल केहन सुन्दर होइया तब आहाँ कहबै हमरा ठीके छै आओर मतलब कठहरो छै कठहरके गाछ जे छै ने आहाँके हँ ओ हँ ओ सत्तरि टका गाछ कठहरके परत ये ई महगनी सागवान कते कते कतेके गाछ लेबै ठीके छै ठीके छै आओर जे सब गाछ होएत ने हमरा कॉपी पर जे छै ने लिखाए देबै कहि देबै अपना अपना जाएके चाही ठीके छै